جی میں عالم بک شاپ سے بول رہا ہوں جی آپ مطلب کون سی بک خریدنا چاہتے ہیں اچھا این سی آر ٹی بک پہ جو آپ کو ایم آر پی ریٹ ہوگا اس پہ سے آپ کو ٹین پر سنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا باقی ہیلپ بک ہے آپ کی ایس چند کی ہے جے پی ایچ کی ہے ان بکس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا دس سے پندرہ پر سنٹ کے بیچ میں لیکن اگر آپ ہمارے یہاں سے زیادہ کتابیں لیتی ہیں دس سے اوپر کتابیں لیتی ہیں تو آپ کا ڈسکاؤنٹ ہم بڑھا بھی سکتے ہیں بیس پر سنٹ تک میکسیمم جی تو جے پی ایچ کی بک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جے پی ایچ کی بک جو ہے ہمارے پاس ہیلپ بک ہے ایل جی آئی ٹی آپ لیتے ہیں تو اس پہ دس پر سنٹ ملے گا جے پی ایچ کی بک پہ آپ لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو بارہ پر سنٹ تک ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اور ایس چند کی بک جو ہے اس کو آپ کو ایم آر پی ریٹ سے ٹوئنٹی پر سنٹ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اگر آپ دس سے زیادہ کتابیں لیتی ہیں اگر آپ الگ الگ پبلشر کی کتابیں بھی لینا چاہتی ہیں تب بھی آپ کو اس پہ ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے جی این سی آر ٹی پہ ہم نے میکسیمم ایم آر پی ریٹ سے ڈسکاؤنٹ دے رکھا ہے باقی اگر آپ اماؤنٹ زیادہ لیتی کتابوں کا تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ہم بڑھا سکتے ہیں اچھا آپ کو ایک ایک بک کا پانچ پانچ سیٹ چاہیے تو ہم آپ کو ٹوئنٹی پر سنٹ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے چلیے نہیں میم اس سے اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا جی تو آپ وہ ناول بھی لینا چاہتی ہے گلیورس ٹراویل یا عینی فرینک کی اچھا آپ کو ناول نہیں چاہیے تو این سی آر ٹی میں تو فی الحال ڈسکاؤنٹ میں نے آپ کو میکسیمم بتا دیا ہے باقی آپ دیکھ لیں ٹوئنٹی پر سنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو ہمارے اس سٹی میں کہیں اور نہیں ملے گا اوکے تھینک یو میم تو آپ کا آرڈر لکھ لیں